जय झूलेलाल मूंखे सिंधी कढ़ाई पसंदि आहे ॾाढी हूअ असां सिंंधी कढ़ाईअ में कपिड़ा सिबंदा आहियूं और ठाहींदा आहियूं हो असांजा सुठा ठहंदा आहिनि और कश्मीरी कढ़ाई बि असां करे सघ करे वॻा ठाहे करे ॾींदा आहियूं त असांखे मुश्किलु पाकिस्तान कढ़ाई लॻदी आहे उन जी ड्रेस ठाहिण में असांखे हफ़्तो लॻी वेंदो आहे इन ई करे असां उहे न ठाहींदा आहियूं बसंत कम घटि ईंदा आहिनि इन ई करे असां पंहिंजी सिंधी ही छापे वारी कढ़ाई और ठाहींदा आहियूं और उनखे जाई वॻा ठाए करे रखदा आहियूं बुटीक में इन ई करे असां उहे सुठा लॻंदा आहिनि और विकिरण में बि माण्हू पसंदि कंदा आहिनि असांजे सिंधी छापे वारी और कश्मीरी कढ़ाई वारा बि माण्हू पसंदि कंदा आहिनि असां बुटीक में उहे हीअ ठाहे रखदा आहियूं तरह तरह जी कढ़ाई थींदी आहे असां वटि पर मुश्किलु सिर्फ़ु पाकिस्तान कढ़ाईअ में ईंदी आहे इन ई करे उहो असांजा ॿ माण्हू केर असां घटि ठाहे करे ॾींदा आहियूं इन ई करे असांखे ॾाढो टाइम लॻंदो आहे उन ई में ठाहिण में इन ई करे कारीगर पैसो बि वधीक वठंदा आहिनि उन्हीअ जो इन ई करे असां पाकिस्तानी कढ़ाई ॾाढी मुश्किलु सां ड्रेस ठहंदी आहे त असां घटि ठाहींदा आहियूं असां पंहिंजी सिंधी छापे वारी कढ़ाई वधीक पसंदि कंदा आहियूं और हूअ ई असांजे वटि बुटीक ते सूट ठहंदा आहिनि ड्रेसियूं ठहंदियूं आहिनि वन पीस बि ठहंदो आहे और ड्रेस बि ठहंदी आहे कुर्ता और जैंस कपिड़ा बि उन ई में कुर्ता ठहंदा आहिनि इन ई करे माण्हू उहेई सिंधी पसंदि कंदा आहिनि पाकिस्तानी बिल्कुलु घटि ठाहींदा आहियूं छो जो उनमें ॾाढो टाइम लॻदो आहे मुश्किलु आहे हूअ कढ़ाई बि ॾाढी कारीगर पैसो बि वधीक वठंदा आहिनि इन ई करे असां सिंधीअ खे वधीक जोर ॾींदा आहियूं की हो असांजो सुठो ठहंदो आहे उन ई खे माण्हुनि खे पसंदि बि ईंदो आहे इन ई करे असां कश्मीरी और सिंधीअ खे ई ठाहिण जो जोर ॾींदा आहियूं